हॅलो हांव श्रध्दा उलयतां

आं हा हय गोवा गोवान भोंवपाक जाय मुगो हय खूब प्लेसीस आसा जशें पणजे आसा मिरामार बीच मागी वास्कोनूय आसा बायणा बीच जपानीज गार्डन खूब अशे खंय खंय प्लेसीस आसा मॉल्स आसात तशें दोनूय कडे आसा प्लेस सावथ गोवान चड आसा सावथ गोवा सायडीन बिचीसूय आसा टेंपल्सूय आसा मडगांव आसा काणकोण सायडीन आसा काणकोणूय बीच आसा सो टॅम्पल्स आसा शा शांतादुर्गा फातर्पें आणीक बसीन वचोंक जाता बसीन मातसो टायम लागता सो तुमी रँट बीन रँटाची कार जावं कितें अशें हें करून वचपाक जाता तुमकां

बजट म्हटल्यार असो कितें एक टेन थावजंड बीन अशें जातलें अशें म्हळ्यार जेवपाक खावपाक रावपाक अशें हय हय हय दोनूय आसा कशें घेता तशें विलाज हय आसों आसता हय हां बरें बरें